ہلو ہاں والسلام جی ہاں میں ٹورس سے بول رہا ہوں ہاں بائک رینٹ پہ دیتے ہیں ہم ہاں ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے پارکنگ مل سکتی ہے روزانہ کے حساب سے تو پانچ سو پڑتا ہے لیکن کچھ ڈسکاؤن کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ہاں کچھ پورے مہینے ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا پہلے دو ہزار دینا پڑے گا ہاں آدھار کاڈ وغیرہ دینا پڑے گا تو کب آ رہے ہیں آپ ہوں ہماری شاپ یہاں اٹوا آں ہاں ہاں ہاں ہاں واپس ہو جائے گا اسی حساب سے پیسے لگیں گے ہاں ایک دن کا مسئلہ تو ہو جائے گا لیکن اب زیادہ دن ہوں گے تو نہیں یہی کہ ہاں ہاں ٹی وی ایس ہی لے لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے